हेलौ मा आब' मेरला बुस्थु दङ नोंनो मा नांगौ मोजां मोजां ओंखार हांबाय दामफ्राथ' बिदिनोसै माबा उन्दैफोरनि उन्दैफोरनि माबा फ्राथ' द्रेसफ्राथ' एसे बाबो माबा जायो ना आब' दाम गोसा जानो नागिरो जायो सेन्देल गस्लाफ्राबो नायनानै लांफैनो हागोन

ला ए नायनानै लांफै दंजोबो दंजोबो औ बेबो दङ दामफ्रा बिदिनो दुयस'आरायस' गाहाम दुइस' साइत थाखा गाहाम औ औ गोसोमबो दं गुफुरबो दं दंजोबो मोननैबो दङ औ नांगौ लांफैदो नायनानै लांफै नोंनि हामनाय बायदिखौ नायनानै लांफै नोंनि नोंनि मेगनजों नायनानै फसायनानै लांफैदो मा नोंनि मेगनजों फसायदो मा

फैदो औ नङाबा दा बासिगौ मानि मोनागोनना थाब बासिनानै लांफैखा दे थाब फै ए बहाय फिसौलानि स्कुलफ्रा लाय फिसौला फिसौजोनि स्कुला लाय बहाय होनदों आं ए औ

लां लांफैदो दे थाब थाब लांफैबानो जाबाय खोनाबाय थाब थाब लांफै दे ओं ओं औ औ औ औ दे दे औ औ थाब फै